मूंखे म्यूचल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ठहिणो हुयो हुन लाइ मां ॾाढी महिनत कई अॼु मां आख़िरि म्यूचल फ़ंड जो डिस्ट्रीब्यूटर ठही वियो आहियां अॼु मां जाम क्लाइंट वधि मां पंहिंजे मां ठाहिया आहिनि ऐं मूंखे हुन ते गर्व आहे अॼु मां पंहिंजे महिनत त महिनत ऐं मां पंहिंजे बलबूते त मां उहो अचीव कयो हुयो हाणे म्यूचल फंड डिस्ट्रीब्यूटर थियो आहियां क्लाइंट आहिनि मूं वटि अॼु मूंखे गर्व आहे वॾनि जे आशीर्वाद सां अॼु मूंखे हू गर्व आ मां हू हासिलु कयो